लाइन कटि जाइत छै तऽ बहुत दिक्कत भए जाइत छै खाना बनबैमऽ बाल बच्चाकेँ पढ़य लिखयमे आ लाइन आबय छै तऽ बाल बच्चा बड़ बढ़िआँसँ पढ़लक लिखलक खानो बनबयमे नीक लागल कीड़ा फतिंगी नहि तऽ सानि दय छियै लाइन आयल तऽ नीक लागल लाइन कटि जाइत छै तऽ गर्मीमे परेशानी बड्ड रहैत छै लाइन आबयके बाद बहुत अच्छा भेल नीक भेल नीकसँ खेलहुँ गर्मी नहि लागल बाल बच्चा पढ़लक लिखलक साँझकऽ बढ़िआँ खाना खाइत छै तऽ कीड़ा फतंगी अरके सानि सुनि लैत छै बहुत नीक भेल लाइन रहय छै तऽ तऽ वएह